ہلو ہاں جی ہاں جی ہاں جی آصف ٹیلر بول رہا ہوں کون اچھا اچھا جی جی جی جی جی سر جی سر جی سر جی ہاں آڈر دیا تھا آپ نے سر میں معذرت کے ساتھ میں میں معافی چاہوں گا اصل میں کیا ہے کہ کاریگر چلا گیا تھا اُسے ایمرجنسی میں جانا پڑ گیا تھا تو میں آپ کو ایک ہفتے کے اندر وہ صحیح یونیفارم میں آپ کو دے دوں گا آپ مجھے ون ویک کا ٹائم دے دیجیے میں معذرت کے ساتھ آپ سے کہنا چاہوں گا کہ میں وقت پہ نہیں دے پایا میں ایک ہفتے کا ٹائم مانگ رہا ہوں آپ سے مجھے ایک ہفتے میں میں آپ کو پہنچا دوں گا سر

جی جی جی جی جی اچھا اچھا سر میں آ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اُس کی لینتھ بڑھوانی ہے ٹھیک ٹھیک ہے سر میں دو انچ لمبا اُس کو کردوں گا اور کچھ بتائیں سر باقی تو اوور آل سلیپ وغیرہ سب ٹھیک تھی نا فٹ آ رہی ہے نا بس لینتھ کم ہے جی

جی اچھا ٹھیک ہے سر

ٹھیک ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر اوکے سر میں آپ کو ون ویک بس میں آپ کو ون ویک میں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر میں بس وہ کل آ جائے گا اور یہ آپ کا کام میں پہلے نپٹوا دیتا ہوں اور اِس کام کو میں ایک ہفتے کے اندر اندر مجھے آپ تھوڑا سا وقت دے دیجیے ایک ہفتے کا بس زیادہ نہیں مانگ رہا میں آپ سے میں ایک ہفتے میں یہ کام میں آپ کا پورا کمپلیٹ کرا دوں گا اور کاریگر جانے کی وجہ سے نا سر تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہے آئندہ سے ہوگا نہیں ایسا ٹھیک ہے سر جی آدھی ففٹی پرسینٹ آپ نے مجھے دے دییے ففٹی پرسینٹ باقی ہے وہ جب آپ کو الاٹ کر دوں گا آ دین آپ مجھے ففٹی پرسینٹ دے دیجیے گا کوئی وہ تو سر دیکھیے آپ کا تو آڈر ہمارے پاس آتا رہتا ہے تو پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہے کہ آپ نے ففٹی پرسینٹ کر دیا ہے ففٹی پرسینٹ آپ مجھے پیمنٹ وہ یونیفام کے بعد دے دیجیے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے گھر جیسی بات ہے ہماری سر جی جی جی جی میں بالکل چیک کر لوں گا اور میں نے میں نے جو آپ نے مجھے بتایا ہے اُس میں آپ نے جیسا مجھے بتایا تھا کہ تھوڑا سا اُس کی جو لینتھ ہے اُس کو تھوڑا سا ایک میں بڑھانا ہے اور ایک میں کم کرنا ہے بتا رہے نا آپ ہاں یس سر جی جی جی بالکل ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے اوکے تھینک یو جی میں ایک ہفتے میں ایک ہو سکتا ہے کہ میں ایک ہفتے سے پہلے بھی آپ کو ڈلیور کرا دوں گا ٹھیک ہے آ میں ایک ہفتے سے پہلے کرا دوں گا لیکن ایک ہفتے میں تو آپ کو مِل ہی جائے گی نیکسٹ ویک میں آپ کو دِلا دوں گا پکا ڈلیور کرا دوں گا نیکسٹ تھینک یو ویری مچ